ई खेतीमे अथीमे बौआ हमरा सबके तऽ बहुत फायदा दऽ रहल अइ सरकार दू हजारके रुपैओ यो भेट रहल अइ तेकर बादमे हमरा सबके खेतमे बिजली विभाग दुनिया सबसे बिजली दऽरहल अइ लेकिन एहि बिजलीमे हमरा सबके लाभ दऽ रहल अइ सब चीज हमरा सबके बहुत सुविधा दऽ रहल अइ बहुत हमरा सबके काज दऽ रहल अइ तहन अहाँके बहुत चीज मे हमरा सबके कऽ रहल अइ सब चीज सरकार दऽ रहल अइ पैस पैसो किछु दऽ रहल अइ किछु हेल्पो कऽ रहल अइ किछु अहाँकेँ बिजलियो विभाग दऽ रहल अइ दुनियादारी सब चीज हमरा सबके भऽ रहल अइ बहुत सुविधा दऽ रहल अइ सरकार आब सब किछु कहू से बहुत चीज हमरा सबके भऽ रहल अइ दुनियादारी खेती पथारीमे कऽ रहल अइ हमसब तऽ गरीब लोक छी बहुत रङ्गके साधन भऽ रहल अइ अहिँ सब कऽ सकैत छी आर किछु कऽ सकबै तऽ अहिँ सब करबै हमरा सबके सब चीजके खेती बारीमे बहुत सुविधा भेट रहल अइ दू हजारके रूपैयो भेट रहल अइ तहन वृद्धा पेंसन सेहो भेट रहल अइ तहन आब सब चीज हमरा सबके जे सरकारके छनि योजना से हमरा सबके दऽ रहल छथि कऽ रहल छथि हमसब तऽ ताहि दिनके पुरान लोक छी पुरान बला व्यवस्था करैत छी तऽ की हमसब तऽ बहुत सोचि रहल छी जे हमरा सबके अखन बहुत सुविधा भेट रहल अइ